मैं मंगल ग्रह के बारे में जानना चाहता हूं क्योंकि वर्तमान समय में पृथ्वी पर जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है जंगल वन पर्वत सब खत्म होते जा रहे हैं जानवरों के पास रहने की जगह नहीं है और दुनिया के बाकी देश भी चाहते हैं कि कोई नया ग्रह खोजा जाए जहाँ पर जीवन जीने की सम्भावना हैं और वहाँ पर जा कर जीवन की खोज की जा सके दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश इसमें के प्रयास कर रहे हैं हमारे देश के द्वारा भी कई बार प्रयास किया गया है और मंगल यान हमारे देश की उपलब्धि है जो कि मंगल पर जा चुके हैं और वहाँ पर पानी जीने की सम्भावनाएं अनाज पैदा करने की सभी प्रकार की कोशिशें जारी हैं ताकि मनुष्य का जीवन वहाँ पर सरल हो सके एवं आने वाले समय और आने वाली परेशानियों को देखते हुए मंगल ग्रह पर भी मानव बस्तियों को विस्थापित किया जा सके और जा के मानव वहाँ अच्छे से रह सके और वहाँ के संसाधनों का उचित उपयोग कर सके धीरे धीरे पृथ्वी के संसाधन खत्म होते जा रहे हैं और सभी लोगों को दिन ब दिन परेशानियां बढ़ती जा रही हैं इसीलिए मेरे हिसाब से मंगल पर अगले जीवन की सम्भावनाएं तलाशी जा सकती हैं जिससे कि सभी लोगों को समान रूप से सभी संसाधनों का उपयोग किया जा सके और वे एक अच्छा जीवन यापन कर सके एवं सभी लोग अच्छे से अपनी जीवनचर्या एवं स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें नए ग्रह पे जाने में हमें कई सम्भावनाएं और भी प्राप्त होंगी और इस प्रकार हम पृथ्वी को भी सुरक्षित रख पाएंगे आने वाले लोगों के लिए यहाँ पर स्थान रहेगा जो कि सभी के लिए लाभकर होगा